औ जों दैखौ फिलटार आरो लोंजाग्रा खालामनो थाखाय माखासे हुदाफोरखौ फालियो जेरै दैखौ जोङो फिल्टार खालामो एबा दैखौ फुदुंनानै जों गोगो लोंजानाय खालामो दैखौ फिल्टार खालामोब्ला जोङो खालामनानै लोङोब्ला जोङो माखासे जानो गोनां बेमारफोरनिफ्राय रैखाथि मोनो दैयाव जों मेगनजों नुसनो हायै गोबां बिजानुफोर थायो बेफोर बिजानुनिफ्राय रैखाथि मोननो जों दैखौ फिल्टार खालामो आरो जों फुदुंनानै लोङोब्लाबो दैखौ गोगो लोंजानाय खालामनो हायो दैखौ फुदुङोब्ला बेयाव थानाय माखासे बिजानुफोरा थैयो आरो जोङो बिजानुनिफ्राय रैखाथि मोनो गोगो नङै एबा फिल्टार खालामै दै लोङोब्ला माखासे बेरामाव गोग्लैनायनि सान्स थायो जेरैनोखि खिनाय गोबानाय लोमजानाय बायदिसिना बेरामा बांसिनानो गोगो नङै दै लोंनायनिफ्राय जायो जोंहा जोंहा न'वावबो फिल्टार खालामनानै लोंहोनाय माखासे राहाफोर दं जोङो बाजारनिफ्राय मोननाय फिल्टारफोरावबो दैखौ गोगो बिजानु गैयि खालामनो हायो आरो न'नि आदबजोंबो जों गोगो खालामनो हायो न'नि माखासे राहाफोर होनना बुङोब्ला जेरैनोखि जों हानि दैहुखौ बाहायो हानि दैहुखौ थालायाव फलंनानै बेनि सायावहाय अन्थाइ बाला आरो हांगार बेखौ जों दैहुआव होनानै बे दै हा हांगार बाला अन्थाइनि सायाव दैखौ जों होयोब्ला दैआ दैनि माखासे बिजानु बा मैलाफोरा बेयाव थाबथानानै फसरजायो आरो गोगो दैया सिङाव गलाङो जों बे गलांनाय गोगो दैखौनो आजावनानै लोंग्रा हिसाबै बाहायनो हायो जों फिल्टार खालामनाय दै लोङोब्ला जोंनि माखासे जानो गोनां बेरामनिफ्राय बारग'नो हायो